دلی ضلعے میں سب سے زیادہ پیش آنے والے چیلنج جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے جو زیادہ ضعیف لوگ ہو گئے ہیں زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو ان کے بچے اپنے پاس رکھ نہیں رہے اگر وہ کوئی لائف انشورنس لے لیتے تو ان کے لیے یہ چے مطلب یہ جو چیلنج ہے وہ آج ایزی ہو جاتا اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے کیونکہ یہاں پر پارک وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہے اور اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھ پاتے تو اس کے علاوہ پنشن یوجنا بھی نہیں لے پاتے پنشن یوجنا اگر وہ لے لیتے ہیں تو کوئی ان کے ریٹائرمنٹ میں کافی ایزی ہو جاتا ہے اور پردوشن کی وجہ سے بھی کافی سارے چائلنج آتے ہیں ایک تو عمر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی ہیلتھ بہت کم عمر میں ہی بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور ان کا جو روٹین ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو جاتا ہے یا تو وہ دیر سے اٹھتے ہیں دیر سے سوتے ہیں اس وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ہی ساتھ پانی جو ہے وہ اتنا صاف نہیں آتا جتنا آنا چاہیے پانی جو ہے ان کو فلٹر پینا چاہیے اس وجہ سے بھی کافی ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں